पहिले आलू गोभीके काटि लै छियै ओकर बाद धोइ छियै धो कऽ ओकर बाद कढ़ाही चूल्हापर चढ़बै छियै गैसपर चढ़ा कऽ आ तब ओहइमे प्याज डालै छियै प्याजके फोरन डालि कऽ आलू गोभीके सब्जी भूजि कऽ आ सभ मसाला दै छियै लहसुन प्याज मिर्चाइ धनियाँ काली मिरीच जीरा सभ डालि कऽ सब्जीकेँ छौँक देली मसाला डालि कऽ आ भूजि देली भूजि कर निकलि गेलै सब्जी हो गेलै तैयार ओकर बाद कोहराके सब्जी बनबै छियै तऽ कोहराके सब्जीमे मेथी जीरा जमाइनके फोरन डालै छियै काटि कऽ कोहराके काटि लेली काटि कऽ ओकर बाद कढ़ाइ बैठेली फेर ओकर बाद लहसुन कूचि कऽ आ जीरा आ मेथी आ जमाइन डालि कऽ छौँक लेली छौँक कऽ आ मिर्चाइ डालली छौँक कऽ ओकर बाद कोहराके कटने रहली तऽ ओहइमे डालली काटल ओहिमे डालि कऽ फेर ओकर बाद ओकरा छौँकली छौँक कऽ तनि सा ओहइमे अमचूर डालि देलियै सब्जी तैयार आ भिंडीके भिंडीके पहिले धोऽ लेलियै धो कऽ ओकर बाद पोछि देलियै भिंडीकेँ अच्छासँ पानि निचोड़ि कऽ पोछि देलियै पोछि कऽ ओकर बाद ओकर काटि कऽ बीचे बीचे काटि कऽ आ थोड़ा सा लागल रहै हइ ओहिमे मसाला भरली भूजि कऽ मसाला भरि कऽ ओकर बाद भिंडीके सभ मसल्ला काट सभ मसाला पीसि कऽ ओकर बाद ओकरा मसालाके तेल फोरन डालि कऽ जीरा जमाइन इसभ डालि कऽ प्याज डालि कऽ भूजि देली भूजि कऽ ओकर बाद छौँकली छौँक कऽ ओकरा सुखले भूजि कऽ खाली तेलमे फ्राइ कऽ कऽ ओकरा कम्प्लीट हो गेल ओकर बाद मछलीके मछली लऽ कऽ अयली तऽ ओकरा धोली चारि पाँच पानिसँ धो कऽ अच्छासँ आ ओकर बाद फेर ओकरा निमकमे धोली चारि पाँच पानिसँ निमकमे धो कऽ ओकर बाद ओहिमे हल्दी आ निमक डालि कऽ फेर ओकर बाद ओकरा सानि देली ओकर बाद ओकरा तलली तलि कऽ सभकेँ अच्छासँ तेलमे कढ़ाइ बैठा कऽ अच्छासँ तलि कऽ तेलमे आ फेर ओकर बाद रखली उतारि कऽ आ रखि कऽ ओकर बाद फेर मसाला सभ सैरसौ जीरा काली मिरीच लहसुन ओहिमे मछलीमे तनि ज्यादा ल लहसुने डलाइ हइ प्यान नहि लहसुने डलाइ हइ पूरा लहसुन आ सैरसो काली मिरीच जीरा मिर्चाइ सभ पीसि कऽ आ तब ओकर बाद सैरसोके फोरन डालि कऽ ओकरा भूँजा मसालाके खूब अच्छासँ भूजि कऽ ओकर बाद टमाटर काटि कऽ ओहिमे दू गो चाहे एक गो टमाटर काटि कऽ ओहीमे डालब मसालामे डालि कऽ ओकर बाद भूँजह खूब अच्छासँ भुँजा गेलै मसाला तैयार हो गेलै ओकर बाद ओहिमे पानि डालब पानि खदकि गेलै तऽ ओहिमे मछली छोड़ि दह मछली खदकि गेलै ओकर बाद धनियाँ पत्ता काटि कऽ ओहिमे डालि दियौ धनियाँ पत्ता डालि देलियै काटि कऽ मछली खदकि गेलै मछली तैयार हो गेलै अलग रखा गेलै तैयार हइ फेर ओकर बाद मीटकेँ बनाबयके कहलियै तऽ मीट बनलै ओकरा लऽ कऽ एलियै तऽ पहिले मस पहिले ओकरा लए कऽ एलियै धोऽ धा कऽ चिक्कनसँ ओकरा रखलियै रख कऽ फेर प्याज कटलियै प्याज काटि कऽ चारि पाँच गो छओ गो ले प्याज जितना रहलै मीट उतना सभ प्याज काट कऽ आ ओहिमे कढ़ाही बैठेली कढ़ाइमे भुजली ओकर प्याजके आ मसालामे सभ मसाला गरम मसाला मीट मसाला सभ डालली मीटो मसाला डलाइ हइ धनियाँ काली मिरीच सैरसो सैरसो नहि डलाइ हइ मी मीटमे मछलीमे डलाइ हइ सैरसो मीटमे नहि डलाइ हइ काली मिरीच जीरा आ धनियाँ मीट मसाला लहसुन प्याज चारि गो पाँच गो पीस कऽ ओहिमे डालि दह ओकर बाद ओहिमे मीट डालह भुजा गइल अच्छासँ प्याज पहिले प्याज ओकर बाद मीट डालि कऽ खूब अच्छासँ ओकरा भूँजह जब भुजा गेल खूब अच्छासँ खूब बढ़िआँसँ भुजा गेल तऽ ओहिमे निमक छोड़ह निमक छोड़लाके बादमे सभ पानि ओहिमेके जरबै मीटके फेर ओकरबाद ओकरा मसाला डालि कऽ आ तब ओकरा तैयार करह फेर मसाला डालि कऽ खूब अच्छासँ भूँजह भूँजि कऽ ओकर बाद तब ओ तैयार आब अपन जकरा खियाउ रिश्तेदारकेँ खियाउ चाहे हीत नाताकेँ चाहे जकरा खियैयै